मेरे क्षेत्र में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं सबसे पहले बात करें तो बैतूल को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं जिनका उपयोग हम बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं मैं ये नहीं कह रही कि पहाड़ को तुड़वा कर हम उससे पत्थर या जो भी हो प्राप्त होगा उसको बेचेंगे बल्कि लेकिन फिर भी कई चीजों में हम इनका उपयोग कर सकते हैं तो पहाड़ों की नगरी पहाड़ हमारे पास बहुत सारे इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश में हमारे बैतूल के पास ही एक सारनी जिला है सारनी जिले में क्या है कोयले की खदान है तो कोयले की खदान होने के कारण वहाँ पर बिजली बनती है पावर सप्लायर तो वो एक अच्छा हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन और उसका विज वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर व्यवसाय होता है सारनी कोयला खदान के नाम से ही यह फेमस है अगर सारनी की बात करें तो कि वो सारनी जहाँ पर कोयला खदान है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है आप देखोगे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में ये कार्य होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा व्यक्ति कार्य करते हैं रोजगार प्राप्त करते हैं इसमें दो तरीके के कार्य होते हैं अगर बात करें या प्राकृतिक संसाधन जहाँ कोयला खदान है वहाँ पर दो तरीके की नौकरी होती है एक तो शासकीय होती है और एक प्राइवेट होती है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि वहाँ पर शासकीय नौकरी कर रहे हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी कार्य करते हैं तो इसको हम एक बिज़नेस के तौर पर उपयोग में ला सकते हैं इसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं तो नदियों से प्राप्त रेत रेतों का उपयोग हम घर बनाने में बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं तो एक बहुत बड़े मात्रा पर उसका भी बिज़नेस किया जाता है तो ऐसे हमारे पास प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो सबसे पहले आता है कोयला उसके बाद आ जाता है रेत और भी पानी ऐसे बहुत सारे साधन हमारे पास भी हैं